हाँ हमारे करौली जिले में स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षाएं हैं और अस्पतालें भी हैं कलीनिक भी हैं फार्मेशियां सामुदाय स्वास्थ्य केंद्र हर गांवों में भी उपलब्ध हुए हैं मूल निवासियों के लिए बहुत ही सुलभ और किफायती चीज़ें नहीं हैं और बहुत ही सस्ती चीज हैं और कोविड महामारी के दौरान अस्पतालों में भी कैंप लगाए गए और घर गाँवों गाँवों में भी कैंप लगाए गए थे वो टीके लगाने के लिए तो बहुत ही अच्छे पूर्ण रूप से हमारे राज्य सरकार द्वारा कोविन महामारी को भी खत्म कर दिया है बहुत ही अच्छी तरीका से